हम लोग जैसे कि हिंदी मीडियम से पढ़े गाँव में पढ़े लिखे हैं और जैसे कि हम लोगों को थोड़ा बहुत इंग्लिस के बारे में जानकारी है तो हम लोगों को कहीं जैसे बाहर जाना होता है तो जैसे अदर स्टेट में जैसे कर्नाटका बेंगलोर वगैरह यहाँ सब जाना होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिक्कतें होती हैं तो वह इसीलिए अपने घर के बच्चों सबको इंग्लिस यह सीखना बहुत ज़रूरी है और हिंदी हमारी मातृभाषा है यह तो सब जानते हैं और जैसे की पूर्वी उ उत्तर प्रदेश में अधिकतर तो लोग सब खड़ी बोली ही बोलते हैं तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती बट जैसे अपने स्टेट से बाहर निकलोगे तो हिंदी बोलने वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जैसे कि कर्नाटक हो गया केरल हो गया वैसे बहुत सारे ऐसे शहर है कि जहाँ कि ई ए यह हिंदी मेडियम के लड़के अगर जाएँगे तो समझ नहीं पाते कि मुझे क्या करना है क्या चीज़ कोई चीज़ जैसे कोई सामान लेना हो तो उसमें दिक्कत कहीं आना जाना हो तो उसमें दिक्कत तो ऐसे बहुत सारे वह हैं कि उसमें दिक्कते होती हैं हिंदी हमारी हिन्दी से सब ठीक ठाक हिंदी है लेकिन ई गाँव में गाँव में रहने के लिए हिंदी ठीक है लेकिन जैसे जैसे बाहर बाहर जा रहे हो कमाने वमाने के लिए तो आपको इंग्लिस कम्पलसरी है इंग्लिस नहीं आएगी तो आपको जॉब वगैरह भी नहीं मिल सकता हिंदी से काम चलने वाला नहीं है और इंग्लिस हिंदी से तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं जैसे कि अब कहीं भी जाओ जैसे चले गए वहाँ इ सब आजकल सब चीज़ें इंग्लिस में ही यह होती जा रही हैं जैसे कि सर लोग बढ़ावा दे रहे हैं इंग्लिस को बच्चे भी हैं तो इनको इंग्लिस मीडियम से पढ़ा रहे हैं हिंदी से मतलब सब वह चीज़ का का सामना कर चुके हैं तो दिक्कत झेल चुके हैं तो सोचते हैं कि हमारे बच्चे ई ऐसा ना हो कि वह की इस चीज़ से मतलब सम्बंधित रहें इसीलिए सब लोग हिंदी से थोड़ा दूरी बनाते जा रहे हैं इंग्लिस कि ओर ज़्यादा रुझान कर रहे हैं और जैसे की कर्नाटक वगैरह में चले जाओगे केरला हैदराबाद वगैरह में तो वहाँ आल टू आल इंग्लिस ही इंग्लिस चलती है तो वहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम होता है जैसे कि एकबार हम लोग गए थे हैदराबाद घूमने के लिए तो वहाँ से हम लोग कुछ सामान लेना होता था तो हम लोग हिंदी में बोलते थे वह समझ में नहीं आता था हम लोगों को हाथ दी ऊँगली दिखाना पड़ता था इसलिए हिंदी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इंग्लिस अगर आती तो इतना ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती और इंग्लिस ही